اشوک ٹریلوس سروس یو پی بلند شیر سے بات ہو رہی ہے میری سر مجھے ایک ٹیکسی بک کرنی تھی چار سواری کے لیے جو کہ بلند شہر سے دلّی آئیں گی چار سواری بیٹھ کر دو گھنٹے کا راستہ ہے اور میں آپ کو چار سواری جو ہیں ان کا نا فون نمبر دے دوں گی آپ ٹائمنگ وغیرہ کورڈینیٹ کر لیجئے گا ان سے ٹائمنگ کہ آپ کتی با بجے تک پہنچ جائیں گے ان کے پاس تاکہ پروبلم نہ ہو اور آپ انہیں چارجز جو بتا دیجئے کیا چارجز رہیں گے جی وہ چار جو لوگ آئیں گے میرے ممی پاپا آئیں گے میرے چاچا چاچی آئیں گے وہاں سے وہ ڈیہلی آئیں گے بلند شہر سے ڈیہلی آئیں گے آپ میں ان کا ممی کا پاپا کا نمبر دے دوں گی تو آپ ان سے کوارڈینیٹ کر لیجئے گا ٹائمنگ وغیرہ کا کہ آپ آتے ٹائم تک آپ ان کو بتا دیجئے گا کہ میں آتے ٹائم تک پہنچ جاؤنگا وہاں پر ان کو پک کرنے اوکے سر ٹھیک ہے نا اوکے